औ नोङो ओइ कुसुबिलनिना नोङो अ अ माने आङो माने कसुबिल बजाराव माने इदि दख'नानि दखान होनो नागिरदोमोन इंखायनो माने कसुबिल बजारा माने सप्तायाव खैदिनफोर बजार जयो माने बेखो मिथिनो लुगैदोमोन आं नोंनिफ्राय

अ अ अ आं माने नैबे अ दख'नानि दख'नानि बुंदोमोन ना आङो दख'नानि माने आंहा माने अ अ टाउनाव माने टाउनाव दखान दङ होमब्लाबो जेनेबा टाउननि दखानाव बेलेग मानसि थायो नालाय आं माने उइकलि माने डेलि मार्केटाव थाङो आरो जेरै दा टंला टंलायावबो मंगलबार सुक्रुबार जायो टंलायावबो जयो आङो ओमफ्राय इदिनो माने आं खाथि खालाफोराव थाङो आरो इदिनो आं माने कुसुबिल कुसुबिलावबो कुसुबिलावबो बजार जायो होननायखाय माने हैनो होननानै सान्दोमोन इनिखायनो माने माला माला जायो इफोरखो मोजां मिथियिखाय माने आं कनफार्म खालामनो फन खामबाय आरो नोंनियाव अ अ नों

अ अ अ माने इयो कुसुबिल बजाराव जेनेबा ओरैनोलाय खाथि खालाफोराव बर' सुबुंफोरा बेसेबांसो थानो हायो माने बाहाय बुरजासिन दङ ना गैया माने बर' सुबुंफोरा

अ अ अ अ दे बिदिब्ला बिदिब्ला ने होमब्ला रबिबार आरो बुधबारै हायोब्ला आङो नैबे नैबे रबिबारनिफ्राय थांनो सेस्ता खामनिसै दे अ अ दे दे औ दे दे